میرا مذہب اسلام ہے میں اسلام مذہب سے ہوں ہم بہت اچھے مذہب سے ہوں میں قرآن پڑھتی ہوں اور موٹی موٹی اردو بھی پڑھتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے کیا دل میں ٹھنڈک ملتی ہے قرآن پڑھنے میں کیا لطف آتا ہے قرآن پڑھنے میں کچھ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے بہت اچھا لگتا ہے قرآن پڑھنے میں کاش کرتا ہے پڑھتی جاؤں پڑھتی جاؤں پڑھتی جاؤں بہت اچھا لگتا ہے نا قرآن پڑھنے میں اور ہمارا مولانا صاحب ہے وہ بھی سے قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے اسی کے ذریعے تو ہم پڑھیں ہیں قرآن قرآن پڑھے ہیں اردو پڑھے ہیں بہت بڑی بڑی اردو پڑھے ہیں باغ جنت بہشتی ثمر بہت موٹی موٹی اردو بھی ہم پڑھے ہیں اردو میں جانکاری ملی ہے کس عمر تک روزہ واجب ہے کس عمر تک نماز واجب ہے کس عمر تک نماز پڑھنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے یہ سب پتہ چل گیا ہے روزہ رکھنا بھی ہم کو پہت پسند ہے میں روزہ رکھتی ہوں ہر سال رکھتی ہوں روزہ اور بہت اچھا لگتا ہے اور واجب زکوٰۃ جس پر کسی کوئی مال دار ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے کچھ زیادہ مال دار ہو وہ زیادہ جس کو جتنے اللہ دیے ہیں وہ اپنا اتنے حساب سے دیتے ہیں زکوٰۃ زکوٰۃ دینا بھی اچھا لگتا ہے کسی کو اور روزہ رکھنا میرا مذہب ہی اسلام ہے میرا مذہب بہت اچھا مذہب سے میں ہوں میرا مہذب بہت اچھا ہے مجھ کو قرآن پڑھنے پورا پڑھنا آ گیا میں روزہ رکھتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں میں نماز پڑھنی بہت پسند ہے نماز پڑھنے میں میں پانچ وقت الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں پانچ وقت بہت اچھا لگتا ہے نماز پڑھنے میں قرآن پڑھنے میں میرا مذہب ہے بہت اچھا مذہب ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم کو قرآن پڑھنا کتنے موٹی موٹی کتاب بھی پڑھنا آتا ہے ہم کو اردو پڑھنے کی اردو بہت اچھی زبان ہے میں اردو بہت اچھی لگتی ہے اردو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کہتے کیسا کیسا اردو میں پڑھ لیتی ہوں اور نماز بھی پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھتی ہوں روزہ بھی رکھتی ہوں پسند ہے روزہ رکھنا نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا بہت اچھا لگتا ہے سب کو ہوتا ہے جس کے جتنا جتنا اوقات ہوتا ہے اسی طرح حساب سے زکوٰۃ انسان دیتے ہیں کسی کو جتنا ہے اتنی دیتے ہیں کسی کو زیادہ ہے وہ زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم ہے تو کم دیتے ہیں زکوٰۃ خیرات صدقہ اور ہر چیز دینا واجب ہے